नल जल केकरो लागल हइ केकरो नहि लागल हइ ओ पोखरिमे भीड़ा नहि छै बाॅंध नहि हइ तऽ वएहमे ओ अथी गरमी आबै हइ तऽ कऽल सुखि जाइ हइ कऽल सुखि जाइ हइ तऽ कऽल सुखलाके बादमे तनि देर लिए सभके अथी हो जाइ हइ तब नल जल हइ केकरो हइ केकरो नहि हइ ओतनेमे रहै हइ ओतनेमे सभके अथी होइ हइ नहि रहै हइ तऽ कऽलेमे से पानि पिलक नहि तऽ नलमे से पिलक नल चालू होल तऽ कऽल तनि सुखि गेल नलमे रहल तब ने पानि अयतै पानि अयलाके बाद तब तनि सभके अथी जान आबै हइ ने तऽ नहिए रहै हइ कऽलमे पानि तऽ ओतना नहि अथी होइत रहै हइ ओतने ओतने लऽ कऽ सभके तनि अथी हो जाइ हइ होलाके बादमे तनि तनि लेल सभके मोनमे अथी रहल तऽ नहि भेल कऽल सुखि गेल कऽल सुखलाके बाद तब टोटी लागल हइ नल जलमे तऽ ओहए मे ऐल तब ओइ पर तनि